پہلے کے فون موبائل فون میں اور اب کے موبائل فون میں بہت ہی زیادہ فرق ہے پہلے کا فون بہت ہی چھوٹا ہوتا تھا اور نیٹ بھی اس میں نہیں ہوتا تھا اور بہت ہی کم لوگوں کے پاس وہ فون رہتا تھا کی پیڈ فون کہا کرتے تھے اس کو بل اس میں نہ اسکرین وغیرہ بس نمبرس ہوتے تھے جن سے صرف کال وغیرہ لگ سکتی تھی اور کافی کم لوگوں کے پاس وہ فون دیکھنے کو ملتا تھا اور آج کے فون میں کافی بڑا فون آتا ہے اسکرین والا فون آتا ہے جس میں ہر چیز ہم دیکھ سکتے ہیں ہم گھر بیٹھے نیوز وغیرہ کچھ بھی سیریلس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کام کی چیز کر سکتے ہیں آج کل تو بچوں کا کام بھی اسی میں ہی آ رہا ہے اب کے فون میں تو بہت ہی بڑھیا ٹکنالوجی آ گئی ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں فون سے اور آج کل گھروں میں سب کے پاس موبائل فون مل سکتا ہے دو دو تین تین فونس رہتے ہیں سب کے گھروں میں اور آج کے فون میں تو کوئی فائیو جی بی کا فون استعمال کرتا ہے کوئی فور جی بی کا فون استعمال کرتا ہے سب کے پاس نیٹ بھی ان فونوں میں تو نیٹ بھی بہت ہی زیادہ اچھا چلتا ہے پہلے کے فون میں تو کوئی نیٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور اور پیسے بھی لگتے تھے یہاں سے کال کرو گے تو بھی پیسے لگتے تھے وہاں سے کرو تو بھی پیسے کٹتے تھے آج کل کے فون میں تو ایک ساتھ ریچارج کروا سکتے ہیں اور اس کا سات سو روپئے لگتے ہیں بس اور یہ نا یہ بہت اچھا فون ہے بہت ہی زیادہ ہی بد بدلاؤ آ چکا ہے فونوں میں بھی ہر چیز میں کب